ऑनलाइन इस्कूली शिक्षा और कोचिंग का बच्चों के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा हुआ है कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं तो कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं अगर हम अच्छी चीज़ों की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं ऑनलाइन कोचिंग में आपको कहीं भी आपका फिजिकल इंटरफेरेंस नहीं होता है आपको कहीं भी ख़ुद को प्रेज़ेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है आप अपने घर बैठे ही कंप्यूटर स्मार्टफ़ोन लैपटॉप पर क्लासेज़ अटेंड कर सकते हो इससे होता क्या है कि आप अगर कहीं नहीं जाते हो अगर आप अवेलेबल नहीं हो कहीं जाने के लिए तो भी आप अपने घर पर ही शिक्षा प्राप्त कर सकते हो जैसे अभी कोरोना का समय आया हुआ था उस समय लॉकडाउन लगा हुआ था जिसके कारण कोई भी अपने घरों से बाहर निकलने के लिए उपलब्ध नहीं था तो ऐसे समय में ऐसा तो नहीं है कि हम शिक्षा ग्रहण करना बंद कर देंगे तो उसका अल्टरनेट ऑप्सन आया ऑनलाइन इस्कूलिंग एंड ऑनलाइन कोचिंग तो लोग ऑनलाइन कोचिंग करने लगे उससे हुआ ये कि आप घर पर बैठे बैठे ही आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं अब इसका नेगेटिव साइड भी एक आया चूँकि आपकी क्लासेस दो से चार घंटे रहती हैं और इस्मार्टफ़ोन पर आपको दो चार घंटे लगातार देखना पड़ता है जिसकी वजह से अब अब बच्चों की आँखों पे प्रभाव पड़ता था